جو ہم اپنے كام كی تنقید كرتے ہیں اسے ہم جو ہے ہم اپنی پینٹنگس جیسے بناتے ہیں تو اس میں ہم اچھے اچھے كلر بھرتے ہیں اور اس كو اچھے سے تیار كرتے ہیں اگر وہ جب وہ پوری طریقے سے تیار ہو جاتا ہے تو ہم اس كے بیک میں جو ہے بہت اچھے سے ہم اپنے فیڈ بیک استعمال كرتے ہیں اور اس پینٹنگس كو بہت ہی اچھے سے سجاتے ہیں اس میں ایک پانی والا كلر آتا ہے ہم اس سے ہی كلر ہمیشہ كرتے ہیں صاف طریقے سے اگر ہم كریں تو پانی والے كلر سے ہی پینٹنگ والے كلر سے ہی جو ہے پینٹنگس ہماری بہت اچھی بنتی ہے اور اس میں جچاؤ آتا ہے اسی سے ہی رچتی ہے تو ہم جو ہے اپنی پینٹنگس كو بہت ہی اچھے سے پہلے تو پینسل سے ہم اس كو بناتے ہیں ڈھال دیتے ہیں پیپر پر اور اس كے علاوہ پھر جب وہ اچھے سے ہو جاتا ہے تو ہم اس كو صحیح طریقے سے پھر پین سے اسے اسكیچ سے تیار كرتے ہیں اور اگر نہیں بنتا ہے تو ہم پینسل كا مٹاتے ہیں پھر دوبارہ سے كوشش كرتے ہیں اور وہ جب بنتا ہے تو اسكیچ سے اس كو لگاتے ہیں تیار كرتے ہیں اس كے بعد میں پھر پینٹنگ كلر ہم لگاتے ہیں اور سب سے ہی اچھے كلر ہوتے ہیں پیٹنگ كلر ہم نے بہت بار استعمال كیے ہیں تو ہم اسی سے اپنی پیٹنگس سجاتے ہیں اور اپنی پینٹنگس كو بناتے ہیں